बिहार एक बहुत बड़का राज्य अछि एहिमे बहुत बड़का किसान फैमिली मजदूर फैमिली मतलब राज्य छोट यऽ लेकिन जनसंख्या बहुत जादा यऽ जहि हिसाबसँ हमरा सबकेँ सदर अस्पताल यऽ सुपौलमे आओर गाँवमे अस्पताल यऽ लेकिन गाँवके अस्पतालके ओते विकसित नहि भेल यऽ हमर सबकेँ लेकिन सदर अस्पताल बढ़िआँसँ विकसित भेल यऽ लेकिन जितना डॉक्टर या कम्पाउण्डर या नर्स ओहिमे यऽ ओतनासँ सुपौल डिस्ट्रिक्टके कमी पूरा नहि भए रहल अछि आओर सुधार तऽ सरकार करिए रहल अछि लेकिन जितना करि रहल अछि ओहिमे हमरा सबकेँ जादासँ जादा चाही किआकि जतए एक डॉक्टर पर दू सए अगर पेसेन्ट हेतै तऽएक डॉक्टर कते देखतै तऽ ओहि हिसाबसँ कमसँ कम हमरा सबकेँ डॉक्टर या कम्पाउण्डर या नर्सके भर्ती जादा होना चाही आओर इहा पर अगर सरकार अगर ध्यान देथिन तऽ हमरा सबकेँ जल्दी आ बहुत तेजीसँ तरक्की करि सकैत छै छनि तऽ इएह सब बात छै जेकि स्वास्थ केन्द्रके बढ़ावै छै लेकिन भर्ती एतनासँ नहि हेतै जतेक की पचासगो चाही ओतए बीसगो आबै छथिन तऽ बात तऽ ओही रही जाइत छै ओही टेन्शन रही जाइत छै